آج کے زمانے میں کئی طریقوں سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے ٹیلی ویژن ریڈیو نیوز پیپر اور انٹرنیٹ کچھ ایسے ذریعے ہیں جن کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اگر میں کسی ایک خصوصی واقعے کا اگر بات کروں تو حال ہی میں ہندوستان اور سری لنکا کے بیچ میں جو ایشیا کپ کرکٹ مقابلہ ہوا تھا اس میں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں نے اس میچ کو دیکھا تھا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت پہ زیادہ بات پہنچا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے